ہاں سر میں ویلڈر بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہو آئرن ویلڈر کی شاپ ہاں سر مین گیٹ بن جائے گا آپ کا آئرن میں تو ابھی آئرن چالیس روپیہ کلو چل رہا ہے آپ کو کتنا ہیوی بنانا ہے ایک گیٹ کتنے سو کلو کا ڈیڑھ سو کلو کا کہ رہے گا یا اسی کلو کا آپ اپنی سیفٹی کے حساب سے بولیے تو آپ ڈیڑ ڈیڑھ سو کلو کا دروازہ بنائیے سر سر بہت زیادہ پھر وہ بینڈ ہو جائے گا بہت زیادہ بھی ہیوی کریں گے اپن تو سر جیسے چالیس روپیہ کلو ہے تو لوکھنڈی آپ کو ہاں مان لو ڈیڑھ سو مطلب چالی ہزار وہ اور ڈیڑھ سو وہ مطلب چالیس پچاس پچپن پینسٹھ ہزار روپیہ آپ کا صرف یہ وہ میٹیریل آئے گا پھر اس پہ میری مزدوری اسی روپیہ کلو کے حساب سے رہے گی مطلب اسی اور چالیس ہو گیا آپ کا ایک سو بیس روپیہ اور دیڑھ سو کلو کا ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ ٹوٹل جائے گا ایک ڈور کا سر ابھی اس میں میں سر ابھی وہ کیسا ہے اس میں میری مشین بھی لگتی ہے میری اس کی ویلڈنگ کے لیے مشین بھی لگتی ہے نٹ بو نٹ بھی میرا رہتا ہے اور کیا ہے سر اتنا ہیوی کام ہے اس کے لیے مزدور بھی بہت لگتے ہیں گیٹ اٹھانے کے لیے رکھنے کے لیے مولڈنگ کرنے کے لیے مجھ کو آٹھ لڑکے لگیں گے سر اس کے لیے سر اس میں میرے کو لڑکے بھی لگ جاتے ہیں آٹھ لڑکے لگیں گے ایک لڑکے کو دن کا ہزار روپیہ دینے کا رہتا ہے آٹھ ہزار روپیہ تو میرا صرف لڑکے کے دروازے اٹھانے کا چلا جائے گا آپ کو پندرہ دن پندرہ دن لگے گا سر مال آنے آٹھ دن لگتا ہے پھر وہاں سے سات آٹھ دن مجھ کو بنانے میں جائے گا ہاں ہاں سر سب کر کے دوں گا پینٹ بھی کر دوں گا لیزر کٹ بھی کر دوں گا آپ جیسا بولو گے ٹھیک ہے سر مجھ کو بتائیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ آپ کا کاسٹ جائے گا جیسے ہی بنے گا مجھ کو کال کر کے بتا دینا